हाँ भैया मैं अभी खाना ऑर्डर किया था तो उस ऑर्डर के साथ आप कृपया करके डिस्पोज़ल प्लेट्स और काँटा और चम्मच भिजवा दीजिए क्योंकि हमें यहाँ पता चला है या किसी प्रकार का डिस्पोज़ेबल प्लेटस से वगैरह कुछ पड़ा नहीं है तो प्लीज़ आप हमारे ऑर्डर के साथ इसको भेज दीजिए ताकि हम खाना आराम से खा सकें